اردو ہمارے لیے بہت اچھا ہے اور بہت پیارا ہے اس کا اپیوگ ہم سب اچھے سے پڑھتے ہے اس کے اس مدرسہ جاتے ہیں مدرسہ میں اس کا اچھا تعلیم ہوتا ہے اور مسجد میں بھی تعلیم ہوتا ہے اس کا بڑھیا اردو لفظ بہت بڑھیا ہم سب کے لیے ہیں قرآن میں بھی ہے اردو پڑھتے ہے اس سے ہم سب اچھا پڑھائی کر لیتے ہیں مدرسہ میں جاتے ہیں پورے ہندوستان میں اس کا اردو بڑھیا چلتا ہے اردو پڑھنے کے لیے ہم سب مدرسہ کے لیے مدرسہ جاتے ہیں سب مل کے پڑھتے ہیں وہاں پہ ہی سب بچہ پڑھتا ہے اچھا سے اچھا پڑھائی ہوتا ہے اردو زبان بہت بڑھیا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں نماز کے بعد بھی اردو کا کچھ تعلیم ہوتا ہے اور اردو کا تقریر ہوتا ہے یہاں پہ مدرسہ میں ہوتا ہے جلسہ میں ہوتا ہے اردو ایک بہت بڑھیا لفظ ہے اچھا سے اچھا لگتا ہے پڑھنے میں اردو بہت سارے مولانا تقریر کرتا ہے اردو کو بہت سارے آدمی اس کو سنتا ہے جیسے جلسہ میں جیسے مسجد جمعہ میں اس کا تقریر ہوتا ہے اردو میں اردو بھاشا میں ہوتا ہے تقریر اور اس کا انجمن بھی ہوتا ہے جمعرات کو رات کو اور بڑھیا سے بڑھیا تقریر کرتا ہے ہر بچے اور بہت اچھا لگتا ہے سننے میں نعت ہوتا ہے اور تقریر بہت سارے لڑکے کرتے ہیں بڑھیا سے بڑھیا تقریر ہوتا ہے اور ہم سب کو سننے میں بہت مزہ آتا ہے سب مل کے سنتا ہے